अचो त ॿुधायां मां शिक्षा जे बारे में तव्हांखे शिक्षा शिक्षा यानी ज्ञान ऐं जिंहिं इंसानु खे ज्ञान कान्हे उहो इंसान हिनु सॼे संसारु में अधूरो आहे इंसानु खे भले केतिरो ई धनु दौलति सुख आरामु हुजे हू पंहिंजी ज़िंदगी खे भले केतिरो ई सुख आराम वारी सोचे पर जेकॾहिं हुन खे ज्ञान न आहे त बि हू अधूरो लेखियो वेंदो आहे ज्ञान न सिर्फु़ हिनु संसारु खां हिन वक़्तु जी शुरूआति आहे पर ज्ञान जी शुरूआति घणा ही सालनि खां अॻु शुरू थी हुई हिकु गुरु ऐ शिष्य जे रुप में जेकी हिन वक्तु हिकु मास्टरु ऐं शागिर्दु जे रूप में मञी वेंदी आहे ज्ञान असांखे हिकु पंहिंजी मंज़िलु ते पहुचाइणु जे रूप में असांखे मिलंदो आहे जेकॾहिं असांखे पंहिंजी ज़िंदगीअ खे पंहिंजी जीवनु खे हिकु सुख आराम वारी महिसूसु करणी आहे त उहो असांखे खणणो पवंदो ज्ञान ऐं ज्ञान जेकॾहिं असांखे आहे त असां पंहिंजी ज़िंदगी में हिकु सक्सेस रुप में यानी हिकु कामयाबी रुप में मञिया वञूं था ऐं ज्ञान हिकु अहिड़ी हिकु शै आहे जेकॾहिं जे इंसानु खे ज्ञान अची वेंदो आहे आत्मर्निभरु थी वेंदो आहे ऐं हू पंहिंजे पाण ते भाणे करे अॻियां वधणु जी सोचींदो आहे ऐं ज्ञान जे करे पंहिंजे मंज़िल खे पाए सघे थो आसानी सां ऐं पंहिंजी जिंदगी यानी पंहिंजो जीवनु सफ़लु करे थो हिन ज्ञान जे करे